स्कूल में सिक्षा जे अलावा बि घणेई सब्जेक्ट सेखारिया वेंदा आहिनि जीअं कि पाण एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चऊं था कंप्यूटर थी वियो योगा थी वियो स्पोट्स थी वियो खेल थी वियो ऐं हुन खेल में पाण ॾिसी सघूं त क्रिकेट थी वियो आहे बॉलीबॉल आहे खो खो आहे कबड्डी आहे बेडमिंटन आहे फुटबॉल आहे ऐं हुनजे अलावा पाण डिसूं त कंप्यूटर जा क्लासिस थींदा आहिनि हुन कंप्यूटर जे क्लासिस में टेली कोर्सिस थींदा आहिनि माइक्रोसोफ़्ट जा कोर्सिस थींदा आहिनि ऐं हुन में एक्सिल शीट वर्ड पावर पोइंट जहिड़ी इलाही अनेक अलॻि अलॻि वस्तू सेखारी वेंदी आहे ऐं हुन में पाणि ॾिसूं त घणी दफ़ा प्रतियोगिता बि आयोजित कई वेंदी आहे ऐं हुन प्रतियोगिता में जीतण वारे खे मेडल या कंहिं खे पैसनि जो पुरुस्कार या कंहिं खे कोई गिफ़्ट ॾियो वेंदो आहे ऐं हुन सब्जेक्ट में हुन खेल में हुन प्रतियोगिता में उहा अॻियां वधंदो रहे हुनखे हिन गिफ़्ट सां या हुन पुरुस्कार सां प्रोत्साहन कयो वेंदो आहे हा मूं बि हिन प्रतियोगिता में भाॻु वर्तल आहे आउं क्रिकेट में एज़ अ स्पिनर प्रतियोगिता में पाट वठंदो हुअसि ऐं मूं हील्ड शील्ड कप बि रमल आहे ऐं जा सुधी मूंखे यादि आहे त ॿ हज़ार नव में आउं मुंहिंजी स्कूल में क्रिकेट रमियो हुअसि ऐं एज़ अ स्पिनर ऐं हुन मैच में आउं मेन ऑफ़ द मैच बि थियो हुअसि ऐं हुन साल असांजी स्कूल पहिरीं वार कप जीती हुई